हलो हा साई बाबा मोबाइल मां था ॻाल्हायो

मूंखे आहे न हिकिड़ो मोबाइल वठिणो हो वेही करे त तव्हां वटि के कहिड़ी कहिड़ी मतिलबु आहे वैरायटी मोबाइल में

अच्छा त मूंखे मूंखे त खपे आई फ़ोन चोॾहं प्रो मैक्स ई इहो आहे तव्हांजी दुकानु ते न त मूंखे त इहेई खपे आई फ़ोन चोॾहं प्रो मैक्स इहो मिली वेंदो तव्हांजी दुकानु ते त हिनजी रेट घणी थींदी हिनजी क़ीमतु अच्छा त हिनजे मथा कुझु डिस्काउंट वग़ैरह अच्छा त ॿिए वारे जेका उन्हनि जी अलॻि अलॻि हूंदी न वेही करे रेट त उहेई अच्छा त हिनजी हूअ घणी पवंदी ईअ आई फ़ोन चोॾहं प्रो मैक्स

अच्छा त सुठी मतिलबु वैरायटी मिली वेंदी न वेही करे जीअं चूड

मां सुभाणे ॾिसा शाम जो बाज़ारि निकरंदसि त पंजे छह खनि अची वेंदसि ॾिसणु करे पंजे वजे खनि वेही करे हा हा फ़ोन करे ईंदसि वेही करे हा पहिरीं ॾिसा कया वरी रेट जो बि तव्हां कयो न थोरो भाई डिस्काउंट घणो था ॾियो वेही करे उहो बि अची ॾिसंदसि न वेही करे हा हा हा हा त सुभाणे पोइ निकरंदनि बाज़ारि पोइ पंजे खनि अची वेंदसि वेही करे हा मूंखे इहेई न न इहेई मूंखे खपे वेही करे हीअंर बाज़ारि में इहोई सुठो मतिलबु निकिती आहे न वैरायटी न इहेई खपे मूंखे वेही करे हा हा हा हा

हा हा चङो